मां हिकु ऑनलाइन ख़रीदारी करणु चाहियां थी पंहिंजी धीअ लाइ मां पंहिंजी धीअ लाइ हिक सुंदरसी फ्राक थी वठणु चाहियां पेई लेकिनि हुनजे लाइ मूंखे जेको आहे पंहिंजी मोबाइल जे वॉएलेट में केतिरो बैलेंस आहे इहो ॼाणिणो आहे जेको मूंखे ख़बर न आहे हा त महिरबानी करे मूंखे मुंहिंजे मोबाइल वॉएलेट जे ऐप ते इहा ॿुधायो कि मुंहिंजे केतिरो बैलेंस मुंहिंजो पैसा केतिरा आहिनि जंहिंजे करे मां पंहिंजी धीअ जे लाइ सुठी फ्राक वठी सघां और ॿिया बि सामान मां वठी सघां हिन लाइ मूंखे पंहिंजे बैलेंस खे ॼाणण जी घुरिज आहे और जंहिं और मांखे ताकि मां पंहिंजो बैलेंस ॼाणी करे ई पंहिंजी मां ख़रीदारी करे सघां और पंहिंजो सामान वठी सघां और हिनजे लाइ हिन जी तस्दीक लाइ मुंहिंजो मां मोबाइल नंबर जेको आहे मां तव्हांखे पंहिंजो ॿुधाया थी जंहिं मां तव्हां मूंखे ॿुधायो मुंहिंजो मोबाइल नंबर आहे सत पंज ॿुड़ी टे ॿ चारि हिकु टे पंज सत मूंखे हिन नंबर ते जानकारी ॾियो मुंहिंजे मोबाइल नंबर ते मूंखे सॼो तस्दीक कयो ऐं मूंखे सॼी जानकारी करे ॿुधायो